جی ایسا کبھی میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے کہ مجھے دوران سفر کسی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو اور سفر میں کوئی پریشانی پیش آئی ہو حالانکہ مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے قریبی قصبوں کی طرف جانا پڑتا ہے اور اسی طرح کبھی کسی اہم کام کے لیے قصبے سے باہر کسی دوسرے شہر دور شہر کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اپنی ریاست بہار کے علاوہ کبھی یو پی اور دلی کی طرف بھی جانا پڑ جاتا ہے ان تمام جگہوں پر اکثر و بیشتر میں جاتا رہتا ہوں لیکن مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہوا ہوا کیونکہ میں اپنے سفر کو بہت ہی زیادہ محفوظ طریقے سے کرتا ہوں میں نے سنا ہے اور شاید اس میں سچائی بھی ہے کہ کسی علاقے میں کچھ خطرات ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اب بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے لیکن چونکہ اب لوگ رات میں کافی زیادہ سفر کرتے ہیں راستوں میں لائٹ رہتی ہے اور پولیس وغیرہ بھی گشت میں رہتے ہیں اور سڑک پر کافی لوگ رہتے ہیں تو مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا اور کبھی مجھے سیکورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہوا میں زیادہ تر ٹرین سے سفر کرتا ہوں اور ٹرین کا سفر میرے لیے کافی زیادہ آرام دہ ہوتا ہے اور اس میں خطرات بھی کم ہوتے ہیں ہاں ٹرین میں چوریاں ابھی بھی ہو رہی ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے میں پٹنہ سے ارریا آ رہا تھا کہ رات کے دو بجے کے قریب میری سیٹ کے قریب ہی شور ہوا سارے لوگ گھبرا گئے معلوم ہوا کہ ایک خاتون کا پرس چوری ہو گیا ہے اور وہ بھی اے سی ڈبے میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی خطرات باقی ہے اور ابھی بھی راستے بہت زیادہ محفوظ نہیں ہیں اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اور پوری حفاظت کے ساتھ سفر کرنا چاہیے امتیازی سلوک کے بارے میں بھی میں میں نے خبروں میں پڑھا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے الحمد للہ